हांवें हालींच पणजेच्यान एक न्यू बॅग घेतलां बॅग बद्द हांव म्हजो एक्सपिरियन्स उलोवपाक सोदतां तें बॅग ट्वेन्टी फायव लिटर्सचें आशिल्लें आनी तातूंत खूब जागो आशिल्लो अशें ना की खंयचींय बुका दवरलीं की जागो कमी पडटालो बुकांय वतालीं आनी खंयचेय सामान आसल्यार तेंय वतालें हां आनीक एक सांगूंक विसरलें लेपटॉप सुद्दा घालपाक मेळटालो लेपट़पा खातीर सुद्दा एक असो सेपरेट कंपार्टमेंट आशिल्लो त्या बॅगाची कोलिटी बरी आशिल्ली अशें ना की खंयी पडलें जाल्यार आनी कितें जालें म्हणून त्या बॅगाचो कपचो भायर सरलो ना जाल्यार आनी कितें जालें अशें कांय जायनाशिल्लें पावसांत सुद्दां भिजलें तरी ते बॅगाची अशी कोलिटी देवनाशिल्ली कारण बॅग वॉटरप्रूफ आशिल्लें बॅगाक एक सेपरेट कवर सुद्दां दिल्लें ताणीं सायड पॉकेट सुद्दां अवेलेबल आशिल्ल्यो खुबश्यो जिप्स आशिल्ल्यो अशें ना की फक्त दोन मैन चैनी आशिल्ल्यो ताणी बारीक बारीक सुद्दां सामान घालपा खातीर खूब जागो दिल्लो दिसपाक बॅग ल्हान दिसतालें पूण जागो मात भरपूर आशिल्लो भितर खूब स्टोरेज कॅपेसिटी आशिल्ली बॅगाचो कपडो म्हणजेच फॅब्रीक तें सुद्दां बऱ्या कोलिटीचें यूझ केल्लें खूब बऱ्या कोलिटीचें तें बॅग आसा आनी मैन म्हणजे सामकें वेल्यू फोर मनी आसा अशें ना की दिसपाक तें सामकें फॅन्सी म्हणून खूब म्हारग सगळ्यांक परवडटलें अशें तें बॅग आसा वॉरनटी सुद्दा दुकानदारांनी दिल्ली एका वर्साची वॉरनटी पल्स एडिशनल वॉरनटी सुद्दा दिता आतां वॉरनटींत कितें येता इफ तुज्या बॅगाक बाय चान्स कितें जाता ते बॅग रिप्लेस करून दिता